علی گڑھ ایک بہت اچھا شہر ہے بہت بڑا شہر ہے اور تعلیم کے ادارے میں علی گڑھ بہت آگے ہے کیونکہ یہاں اے ایم یو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو کہ ایک بہت مشہور و معروف یونیورسٹی ہے ہندوستان میں نہ کہ پورے دنیا میں بہت مشہور ہے علی گڑھ میں تعلیم کا سسٹم بہت اچھا ہے یہاں پر جو انسان غریب ہے وہ بھی تھوڑے پیسوں سے بہت مناسب پیسوں سے اپنی پڑھائی پوری کر سکتا ہے کیونکہ یہاں پر یونیورسٹی ہے اس کو اسکالر شپ مل جاتی ہے تو اس سے اس کی پڑھائی میں دقت زیادہ نہیں آتی ہے علی گڑھ میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے کیونکہ یہاں پر تعلیمی ادارہ بہت زیادہ ہے اور یہاں پر جو اپارچونٹی بھی ہے لیکن بات وہی ہے کہ تعلیم بہت اچھی ہے علی گڑھ میں اور کمپٹیشن بہت زیادہ ہے پڑھائی کو لے کے بھی جاب کو لے کے بھی اور علی گڑھ ایک بہت مشہور اور ایک اچھا شہر ہے اس میں تعلیم بہت اچھی دی جاتی ہے بچوں کو